جی ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہینڈ پمپ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے زمین میں ایک گہرا سوراخ کیا جاتا ہے جسے ہم اپنے علاقے میں بورنگ کرنا کہتے ہیں ہینڈ پمپ کو زمین میں ایک لمبی پائپ کے ذریعے پانی نکال کر اس کے اوپر لگایا جاتا ہے ہینڈ پمپ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ سے چلایا جاتا ہے ایک لمبے سے ڈنٹے کو جو کہ اسے ہینڈ پمپ میں لگا ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے اس کے اندر ایک ایک پمپ لگا ہوتا ہے وہ پمپ جب دباؤ حاصل کرتا ہے تو وہ پانی پر دباؤ پڑتا ہے اور پھر پانی باہر نکل جاتا ہے جہاں تک بات ہے لمبی قطاروں کی تو میں نے اپنے بچپن میں ہینڈ پمپ پر لمبی لائنوں اور لمبی قطاروں کا تجربہ کیا ہے کہ جب کبھی ہینڈ پمپ خراب ہو جاتا ہے یا گاؤں میں ہینڈ پمپ کی کمی کی وجہ سے جس کے گھر پر ہینڈ پمپ ہوتا تھا اس کے پاس لمبی بھیڑ میں نے دیکھی ہے یہ موسم گرما میں ان علاقوں میں خشک ہوتا ہے جہاں پانی کا لیول بہت گہرا ہوتا ہے اور پانی بہت نیچے ہوتا ہے ہمارے علاقے میں ہینڈ پمپ کا پانی خشک نہیں ہوتا